बे बुहुमनि सोलायनाय सोलायनायाथ' गोदोनि समाव एबा प्रिभियार्स माखासे यार्सफ्राव माबायदिमोन आरो दानि बे निउ मदार्न यार्स दा जा सोलिगासिनो दं बेजों बेजोंथ' अनेक माने दिपारेन्टस फाराग दङ मानोना सिगांनि प्रिभियार्स यार्सफ्राव माखासे थेक्न'ल'जि एबा माखासे बुस्तुफ्रा बेयाव खममोन आरो दा नैबे कारेन्ट बे सोलिफुबाय थानाय यार्सफ्राव बेफोरनि माखासे एबेलेबेलिटि माने मोननो हानाय माबाफ्रा बिराथ बांबोबाय आरो जिनो जों मोननो हासै माखासे बुस्तुखौ नांगौ समावनो जेरै मबाइल माबा गाननाय जोमनाय सिगांनि समाव बुहुत खममोन दा बेयाव दानि कारेन्ट सिटुयेसन दानि थासारियाव बेफोरो दा बयनिबो आखायाव थासै एबेलेबेल बेफोरनो गारि मटर सिगांनि समाव खममोन दानि समाव बेफोरनि माखासे थेनसनफोर एबा मोननो हायैनि राहाफ्रा गोमालांबाय दा इजियैनो मोननो हासै मानोना जेरैथिंबो गोबां बांबोजोबबाय

दानि थेक्न'ल'जि आरो गोदोनि थेक्न'ल'जि बुहुत दिफारेन्टस दंसै गोदो माबायदिमोन दा माबायदिमोन गोदो माबा मोनसे बुस्तु माबा खालामनो बा बिरात गोबाव सम नेनांगौमोन दा बेफोरो सोलायबोबाय दा नोंनो नांगौ बायदियैनो नांगौ टाइमावनो नों खामानिफोरखौ मावफुंनानै लानो हासै